जय झूलेलाल मां पौधा नर्सरीअ मां वठी ईंदी आहियां कुझु मां घर में उगाईंदी आहियां अलॻि अलॻि तरीक़े जा बिज विझी करे बिज वठी अचां बिज विझां मिर्चनि जा मिर्चनि में टुकड़ा टुकड़ा विझी छॾियां कढ़ी पते जा हुन जूं डंडियूं विझी करे सां उगायां भई की अलॻि अलॻि तरीक़े में बि उगंदा आहिनि कंहिंजा बिज घर में बि निकिरी वेंदा आहिनि जीअं धाणा थिया घर में धाणा विझी छॾियां सुकी थूम विझी छॾिया उन सुकी थूम सां सुकी थूम उगा उगाइजी वेंदी आहे आली ऐं अलॻि अलॻि तरीक़े सां ईअं पौधा जा बिज बि मिलंदा आहिनि ब बाज़ार में उतां वठी अचां जाम तरीक़े जा पौधा उगायां आहिनि मां ॾाढी सुठी हरियाली थी वई आहे